जी नमस्ते जी नमस्ते

अच्छा होलसेल में लेना है आपको

आपका मतलब दुकान चलता है न अच्छा ठीक है हम हाँ हाँ हम समझ गए समझ गए आपकी बात को हम समझ गए मतलब कितने कितने पीस के साइज़ के अपना ल चाहिए आपको बताइए तो उस हिसाब से हम अपना पैक करा दें भाई अब जो कपड़ा पैक होगा जो साइज़ निकलेगा उस हिसाब से रेट फिक्स होगा हमारे यहाँ जैसे मतलब की अगर होलसेल में लेना है तो डेढ़ सौ से लेकर के शुरू होता है और डेढ़ हजार रुपया तक है और वो तो डेढ़ सौ वाला है अगर आप चाहें तो वो तीन सौ चार सौ तक बिकेगा होलसेल का रेट हम देखते हैं जो डेढ़ सौ वाला यहाँ से लेकर जाएँगी वो तीन सौ चार सौ तक बिकेगा खूब आराम से हाँ तो इस्माल साइज़ मिल मीडियम साइज़ और लार्ज साइज मिल जाएगा नहीं नहीं मिल जाएगा है हमारे यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े हैं जो कि देखने में काफी आकर्षक लगते हैं भड़काऊ भी लगते हैं देख के ही दूर से लोगों को पसंद आएगा कम रेंज में जिस रेंज में है उस रेंज में बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएँगे आपको आप उसकी चिंता न करें

जी हाँ जी ठीक है हम भेजवा देते हैं आपके पथ पर पता बोल दीजिए एक बार और हम उस पते पर भिजवा देते हैं आप पेमेंट कैसे करेंगे वो बता दीजिएगा

ठीक है किसके नाम से ठीक है ठीक है हम पूरा पैकिंग करा करके आपको पेमेंट स्लिप भेजते हैं पेमेंट कर दीजिएगा तो फिर हम तुरंत उसको भेज देंगे जैसे पेमेंट होगा आपके घर मतलब की चार से छ घंटे में पहुँच जाएगा